ہیلو جی سر مجھے جو ہے نا آپ سے پوچھنا ہے مجھے ہنومان مندر جانا ہے تو اس کے آپ آٹو ڈرائور ہیں تو سر مجھے ہنومان مندر جانا ہے اس بلی ماران سے ہنومان مندر جانا ہے تو اس کے کتنے چارجز ہوں گے اوکے سر تو آپ صبح جو ہے یہاں بلی ماران آ سکتے ہیں دس بجے جی

نہیں سر آپ کو یہیں آنا پڑے گا میں آپ کو پیمنٹ پوری کر رہی ہوں آپ کو راستہ پتہ ہے نا ٹھیک ہے سر آپ لے دس بجے آپ پہلے نکل جائیے گا آٹھ بجے نکل جائیے گا لیکن دس بجے آپ مجھے میری گلی کے باہر ملیے گا بس جی کوئی بات نہیں سر لیکن میں جاؤں گی اپنی گلی کے باہر سے ہی بیٹھ کے جی سر آن ٹائم آ جائیے گا آپ یہ بہانا مت کریے گا کہ جام بہت تھا اوکے جی ہنومان جی ہنومان مندر آپ مجھے ڈراپ کر دیجیے گا پھر وہاں پہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیجیے گا نہیں سر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا پھر آپ مجھے واپس میرے گھر چھوڑیں گے سر آپ آدھا گھنٹہ آپ کہیں پہ بیٹھ جائیے گا لیکن آپ مجھے واپس چھوڑ اوکے سر آپ کل آئیے تو سہی اوکے تھینک یو